अह आसामाव रंजानायनि बेलायाव बयनिख्रुइबो अनसाइजानाय महरा आंनि मथेब्ला सावथुन जों सावथुन नायना जोङो बयबो गोजोननाय मोनो बा मोजां मोनो जोङो अनेक अनेक जों सावथुन जों नुनो मोनो बा जों नायो जेरै बर' एसामिस हिन्दी इंग्लिस बेंगलि मालायआलम तामिल अनेक बेलेग सावथुनफोरखौ जों नायो बेनिख्रुइ आं साबसिन सावथुन नायनानै मोजां मोनो साउथ इण्डियान जायखौ जोङो तामिल मालायाम होनना बुङो बेखौ जों मालाया साबसिन मोजां नै बेयावबो जों ओरै एन्टारटेन्टबो थायो फिलिमा कमिडिबो थागोन लोगोसे मा थागोन मोनसे

फिलिंसफोर थागोन सह बेबायदि फिलिमफोरखो माने फ्राय जों साउथ इण्डियायाव जों नुनो मोनो आरो साउथ इण्डिया मुभिसफोराव जों मोनो सावथुनफोराव जों नुनो मोनो उम आर बेनो मस्ट फेमास कमेडियान जों जायखौ बुंगोन बगेनन्दन ना मामोन आं नामखौ बावगारबायलै ओरै जों सावथुनफोरखौ जों नायो इन्टारथेइन नायना जों इन्टारथेइन लायो गावखौ गोजोननाय खालामो

बेबायदिनो जों बेलेग बेलेग सावथुनफोरखौ नायगोन नायनानै गोसोखौ जोङो गोजोननाय लायो जों मालाबा समाव जों गाव उदां मा खालामगोन मा थागोन माने सह बै समाव जों मा खालामो सावथुनफोरखौ नायनानै जोङो मा खालामो गावखौ गोजोननाय लायो सह बेबायदिनो आरो जों मालाबा जोङो सिनेमा हलफोराव जों थांनानै जोङो सावथुन नायो मा जेरै मा मा गोदान सावथुन ओंखारनाय जेरै सालार दङ एनिमेल दङ ना जवान दोङो बेनि मस्ट फेमास रिसेन्टलि बेस्ट फ्लिम जोङो मोन्दों थुवेलभ फेइल मस्ट इन्टारथेइन माने गोसोखौ मुहि होनो हानाय फिलिम बेयो थुथावजेन्द थुइनथिथ्रिनि थुयेलभ फेल बे फिलिमाव ओरैबादि सावथुन खालामदों जे एक्टरा ओरैबादि रल खालामदों माने जोङो लाइभआव मालाबाबो जोङो गिबआफ खालामनाङा माने थ्राइ एगेइन एन्ड एगेइन रिस्टार्ट होननाय मोनसे अवार्द बाहायदों बे फिलिमाव रिस्टार्ट जों खालामबाय थानांगौ अह नंगौ साखसेसा खनसेयावनो फाइया मानसिया नाजाबाय थानांगौ सोरिनियावबा खनसेयावनो फैयो सोरनियावबो खनसेयावनो फैया हो जोङो फेइल जाबा जोङो मा मिथियो साखसेस होननाय बुस्थुआ मा बेखौनो मिथियो सह बेनिखायनो जोङो बैखिनिनिखौ जोङो मा बुजिना मोनखो आं आं मा मिथिखो जे जोङो फेइल जायोबा जों नारबास जानानै जों मा जानानै थानाङा जों बेग जानानै थानाङा जों मा खालामफिननांगोन जोङो रिस्टार्टसो जों खालामफिननांगोन जोङो आं माहा आन्दायखो आं बबेयाव थालांखो आं मा मिस्टेक खालामखो बैखो क्रससेक खालामफिननांगौ क्रससेक खालामनानै जोङो मा खालामफिननांगौ रिस्टार्ट खालामफिननांगौ लाइफआव जौगानो थाखाय बा गावखौ ला साखसेस जानो थाखाय ओम आं बे थुयेल्भ फेइलखौ खाननै नायबाय माने मोजां नालाय फिलिमआ दङ

साखसेसनि जिथु एकसुयेल मिनिं बे फिलिमाव आं मोनदांनो हादोङो दा बेनि अनगायैबो दंबावो जवान दङो सालार दङो एनिमेल दङ दा सालारनिख्रुइ ओह एनिमेलसनिख्रुइ सालारना बेस्टमोन बे माने बे फिलिमआ ओरैबायदि मानि मोनसे दमिनेसन थाइफनि जायहानो फावार दङ बिनो दमिनेट खालामनाय खालामनाय बेबायदि थाइफनि फिलिम बे प्रभास बेस्ट एक्टर बियो साउथ इण्डियानि आलु अर्जुन दङ आलु अर्जुननि मोनसे दङ फिलिम नामखौ गोसोआव गैया फैयाखै स' बेबायदिनो बुहुत माने फिलिम नायनानै जोङो सावथुन नायनानै जोङो मा खालामनो हायो जोङो एन्टारटेन्ट ला जों लानो हायो दा आं बुंनाया एसेनोसै